हँ हम जे छै से कोनो चढ़यवला या ओहन जगह पर गेल छी ओहिमे ई देखलहुँ जे सीढ़ीसभकेँ लम्बाइ जे छै से दू सए तीन सए कमसँ कम सीढ़ी पर चढ़लहुँ जेकि डरके अगर कहल जाइ ताहि पर से ई भी डर होयत रहय जे पीछे तरफ गिर भी सकैत छी वा किछु भी भऽ सकयए चढ़ान पर चढ़ैत चढ़ैत भऽ सकयए किनको पयर फिसल सकयए किछु भी भए सकयए ओ चढ़ानके बाद जे छै से हमसभ जे छै घोड़ासभ पर बसिकऽ यात्रा ईसभ करलहुँ हँ ओहिमे ई भी भऽ सकल हँ जे जानवरसभ भी जादा स्पीडमे जाके हमरा गिरा सकयए वा किछु भी भऽ सकयए जेनाकि चलल पर कही भी कोनो जानवरे छै पयर ओकर स्लीप कए सकयए वा किछु भी तरहके बात छै